हमर ई मोबाइल रहै कि हमर पहलाके मोबाइल रहै कि जिओ बला दूसरा मोबाइल रहले ओप्पोबला तऽ ओप्पो आइकाल्हि ठीक चलय छै नै जेना ओप्पो फाइव सेवन सीरीज दू साल तीन साल पहिने लाँच होएले रहै तऽ ओहिमे हमरारीके नेट इसब पूरा यूज करय रहिए पूरा चार्जिंगके व्यवस्था पूरा ठीक छै आओर कैमरा बहुत बढ़िआँ रहए पचास मेगा पिक्सेलके कैमरा छै ने पैंतालीस वाटके चार्जर छै नहि अभीतक ओ परफार्मेन्स दए रहल छै जहिसँ हमराके ठीक चार्ज चलए छै नहि बटन वटन सबचीज ठीक छै टच पूरा चलि रहल छै पूरा सबचीज ठीकेठाक चलि रहल छै दू साल भए गेले तऽ